اتر پردیش كے کچھ ثقافتی اور سماجی مسائل ہیں جیسے غریبی اتر پردیش میں آج بھی بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں یا بہت سارے لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں یا بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں ان كے لیے بہت ساری یوجنائیں نكالی جاتی ہیں تا كہ یہ غریبی سے باہر آ سكیں اسكولوں میں ذات پات كے خلاف پروگرام كیے جاتے ہیں تاكہ لوگ ایک دوسروں كو برابر سمجھیں كسی كو چھوٹا نہ سمجھیں یا كسی كو ناپاک نہ سمجھیں اس كے علاوہ اتر پردیش میں انصاف بنائے ركھنے كے لیے ایمان دار افسروں كو سركاری نوكری پر ركھا جاتا ہے تا كہ معاشرہ میں انصاف بنا رہے